अल्टो के टी एम शिफ्ट बलेनो वॅम वेगनर शिफ्ट मडसरी थाट बी एम डब्ल्यू ओडियो ऑडी मागीर एक्टिवा जुटर जुपिटर एक्सेस एक्टिवा वेर्ना

आतां कितलीं नांव घेतली न्ही विंगर इको बस ट्रक टिप्पर टॅक्सी जीप कदंबा

पावलो बस ट्युरिस्ट बस अल्टो झेन मारुती झेन टोयोटा वेस्पा हेमा एक्टिवा फायफ जी एल्टिका वेन ऑमनी स्प्लेंडर एन पी

इ वी टाटा मोटर सायकल सायकल बायसायकल